हरिओम दादा जय झूलेलाल दादा हिन दफ़े तव्हां जेको माण्हू मोकिलियो हुओ न रोटी लाइ जाम बेकारि माण्हू हुओ जाम परेशानु कई दादा अहिड़ो जल्दी जल्दी पियो करे कि जल्दी कयो जल्दी कयो असां चवनि पिया ठीकु आहे असां दादा खे पाण ई पैसा ॾेई छॾंदासीं त उहो बि न मने पियो दादा चई पियो न मूंखे हाणे ई ॾियो मूंखे हाणे ई खपनि चयूं पिया ठीकु आहे भला गूगल पे ई वठी छॾु त चए पियो उहो बि कोन्हे मूं वटि गूगल पे बि कोन्हे तव्हां पैसा ॾियो जल्दी कयो हेॾो तकिड़ो तकिड़ो दादा जाम परेशान कईं चयूं पिया ठीकु आहे पैसा खणी अचऊं वरी पैसा खणी आहियासीं छुटा भई खे हुआ न चई पोइ न आहे मूंखे छुटा ई खपनि हाणे हिन टाइम ते छुटा किथे आणियूं असां दादा ता ॿुधायो न छुटा खपनि पैसा वरी चई चयोमांसि ठीकु आहे हल तूं खणी वञु असां मां पाणई दादा सां हिसाबु कंदमि ॿिया त उहो बि न पियो मने जाम परेशानु कईं दादा घर में जवान छोकिरियूं हुयूं वरी ताक झाक पियो करे हीअं केरु आहे उहो केरु आहे असांखे इहो न पियो वणे दादा हाणे महिरबानी करे दादा इहो न मोकिलिंदा कयो माण्हू असां हमेशह तव्हांखां रोटी घुराईंदा आहियूं अॼु ताईं कोई असां शिकायत कई आहे तव्हां सां न न बाक़ी हिन दफ़े जाम मां असां परेशान थी विया आहियूं दादा हिन करे अहिड़ो माण्हू महिरबानी करे तव्हां न मोकिलिंदा कयो दादा जय झूलेलाल